हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भारत में कलाकारों को पर्याप्त महत्त्व और अवसर नहीं दिए जाते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत बहुत ही विकासशील देश है और यह हमारी पारम्परिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है भारत में कई तरह के धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्म की अपनी अपनी परम्पराएँ और अपनी सोच होती है इस कारण सामाजिक दुविधा और भेद भाव के कारण भी भारत में कलाकारों को कोई सही अवसर नहीं मिलता और न ही महत्त्व दिया जाता है समाज में जो व्यक्ति नौकरी लगा है उसी का जीवन सम्पूर्ण माना जाता है और जो कलाकार अपनी कलाकृति दिखाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती उन्हें उनको ताने दिए जाते हैं कि तुम्हारा तुम्हारी कला से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा इस कारण इस प्रकार समाज एक बहुत बड़ा कारण है इसके अतिरिक्त धन की दुविधा भी एक कारण है बहुत से कलाकार होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी कला का प्रदर्शन आगे कर सकें धन की कमी होने के कारण वे आगे वे अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं और उनकी कला का कोई महत्त्व नहीं रहता इस प्रकार यह कारणों से भारत में कलाकारों को अवसर नहीं मिलता